में पैह्लें बीऽ लैन्नी पैह्लें साढ़े खेत्तर बी हैन खेत्तर साढ़ी जमीन शैल ऐ खुल्ली पैह्लें में बीऽ लैन जन्नी मरचां लैन्नी बीऽ फिरी भिंडियें दा लेआननी करेलें दा लेआननी तूम्बड़ी लैन्नी घिये दा लैन्नी एह् सारा अपनें खेत्तरें दे लान्नी में सारे खेत्तरें च लाइयै फ्ही में शैल इ'यां मैह्नत कन्नै शैल पैह्लें पानी दिन्नी पैह्लें पानी देइयै फ्ही शैल उ'नें शैल भिंडियां भुंडियां लाइयै शैल करेले लाइयै सारें दी बेलां लाइयै तूम्बड़ी दी बेल घिये दी बेल सारें दी गल्ल कि सब्जियां सारियां लाइयै निं में फ्ही उ'नेंगी में शैल पानी दिन्नी पानी देइयै शैल उ'नें गोड्डी पाइयै गोड्डी पाइयै उ'नेंगी शैल फिरी मैह्नत करियै जि'यां फिर गंढें दी पनीरी गंढें बी पैह्लैं पनीरी पैह्लें मिगी मिगी जाच औंदी निं ही कक्ख बी करने पैह्लैं में अपने पापा कोला जाच सिक्खी भला ओह् दिक्खेआ कि'यां कि'यां करदे उं'दे पिच्छें पिच्छें में दिखदी रेही भला एह् कि'यां करदे हैं भी अपने सुसराल आई ते में दिक्खेआ इं'दे लांदे गै निं हे सब्जियां एह् फिर में इ'नेंगी दिक्खी दिक्खी में एह् निं लांदे हे सब्जियां फिर में दिक्खेआ महैं इं'दै कोई लांदा निं सब्जियां कु'त्थां इन्ना करना खर्चा भला कु'त्थां लैनियां सब्जियां मुल्लैं भला ते फिरी में लेआंदां बीऽ बाऽ फ्ही में अपने खेत्तरें च लाइयां सब्जियां सारियां बल्कि सारे पैह्लें बीऽ पैह्लें सारे बल्कि पनीरियां लाइयै फ्ही में सारे बल्कि कीते फिरी सारे फ्ही लाए सारे सारे बीऽ लाए में बल्कि तूम्बड़िये घिये दे सारें दे में बीऽ लाई ते बल्कि सारें दे बीऽ लाए में ते फिर गोड्डी गाड्डी पांदी रेही बल्लैं बल्लैं जि'यां जाच थोह्ड़ी औंदी रेही सखांदे रेह् इन्नी जाच बी हैनी ही फिर में दिखदी रेही भई इ'यां जे पुच्छी पुच्छी बल्के पाप्पे गी पुच्छी पुच्छी में करदी रेही माड़ा मुट्टा भई कि'यां करदे कि'यां करदे फ्ही गंढें दी पनीरी में प्याज दी पनीरी भी गंढें दी पनीरी बी लाई में फिरी फ्ही में गंढें दी पनीरी लाइयै ते फिरी में फिरी गंढें जि'यां जि'यां जेह्ड़ी जेह्ड़ी बांत पर लांदे गंढे जेह्ड़े म्हीने लांदे गंढे फ्ही गंढे बी लाए में बल्के सारियां सब्जियां में होई गेइया मेरियां हैनी फिर में दिक्खेआ टमाटर गी बी लाए दे हे टमाटर गी बी शैल में भी जिल्लै होइयै शैल फिर में अपने मंडी भेजे जि'यां भला मेरियां भला स्हेलियां होई गेइयां बल्के उ'नेंगी में सारें गी दित्ते भैनें भ्राएं बी सारें गी ओह् सब्जियां भेजदी रेही कोई आखन साढ़े सब्जियां है निं है फ्ही में उ'नेंगी बी भेजदी रेही सब्जियां सब्जी फिर मंडी मंडियां जि'यां पैसे आए इ'यां पैसे आए भला ते फिर इ'यां जि'यां पैसे आए ते फ्ही में जि'यां अपने घर दिक्खेआ भला मेरी रसोऽ है नी है बनी दी फिर में आखेआ महां चल रसोऽ करी लैन्नी आं कम्म अते कंपलीट ते फिरी रसोऽ कंपलीट कीती जि'यां सब्जियें दी बल्कि थोह्ड़े थोह्ड़े इ'यां पैसे बल्कि औंदे रेह् इ'यां स्हेलियें गी बी दिंदी रेही सब्जियां अपने सारे दरानी जठानियें गी बी दिंदी रेही सब्जियां भई चल पुन्न होंदा भला चल नेईं इ'नें नेईं लाई दियां चल इ'नें में देई ओड़नी आं अपने कोला गै पुन्न होंदा महां चल फिर में फिरी में दिखेआ भला घर भला गाडर लमारी बी हैनी ही गाडर लमारी बी हैनी ही मेरे कोल ते फिरी में ओह् बी लेई फ्ही में गाडर लमारी बी लेई लेई फिरी में ते बैड्ड बी हैनी ही मेरे कोल फिरी में बैड्ड बी लेई लेआ बैड्ड बी लेई लेआ फिरी में दिक्खेआ बल्कि इ'यां फ्ही लग्गा कि थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे इ'यां जोड़ी जोड़ी सब्जी दे थ्रू गै फिरी ते इ'यां थोह्ड़ा मता में अपना घर बाह्र इ'यां शैल इ'यां पैह्लें कक्ख बी नेंई हा इं'दे घर जिल्लै में आई तां ते फिरी में सब किश बनाया ते फिरी में ग'वां बी लेई दियां हां दो उं'दा बी दुद्ध दद्ध करदी रेही बेचदी रेही घरा दा गजारा करदी रेही अपना में बल्लें बल्लें ते फिर फिर ग ग'वें गउएं दे है ते है ते गोह्टे पत्थदी रेही गोह्टे पत्थे जि'यां चुल्ल चुल्ल गैस इन्नी मैंह्गी ही ते गैस कोई भरांदा निं ही इत्थै इं'दै ते फिरी में चुल्ली गै रुट्टी बनांदी रेही बल्कि चुल्ली रुट्टी बनानी इं'दे ओह् करदी रेही चुल्ली रुट्टी बनांदी रेही ते फिरी इ'यां मैह्नत करी करियै ते इ'यां गै सारे ओह् होए थोह्ड़ा गुजारा चली पेआ थोह्ड़ा इ'यां माड़ा मुट्टा ते फिर फिरी इ'यां अपनी स्हेलियें गी बी ओह् करदी रेही अ'ऊं फिरी जे उ'नेंगी आखदी रेही भई चल सब्जियां तुस बी ला करो भला अपने घर चलो खाने जोगी सब्जी होई जंदी इ'यां ते सारें गी ओह् करदी रेही में ते फिर होर फिरी इ'यां फिरी बल्कि अपने घर दुद्ध बी है ही ते दुद्ध बी ग'वें दा दुद्ध बी होंदा रेहा दुद्ध बी फटांदी रेही पनीर बी बनाई लैंदी रेही अपने घर पनीर बी खाई लैंदी रेही बल्कि इ'यां सारें गी बल्कि पनीर बी खाई लैंदे रेह् रली मिलियै सारे ते फिर पनीर बी खाई लैंदे रेह् सारे ते घिये दी सब्जी बी घिया बी बल्कि शैल होंदा इ'यां घिया बनदा घर बी बंदा शैल इ'यां नरोए जेह्ड़ा बमार बंदा होऐ ओह् बी खाई लैंदा घिया शैल इ'यां नरोआ होंदा खाई लैंदे